हलो हेलो सर मेरा है ना फोन गुम हो चुका है मेम ये दो दिन पहले की बात है जब मैं बस ट्रेवल कर रही थी यहाँ से पाली से जोधपुर जा रही थी ना तब की बात है सर मैंने कंप्लेन भी लिखाई है पर मेरा फोन नहीं मिला है नहीं सर जिस दिन नहीं सर जिस दिन गुम हुआ था उसी दिन मैंने कंप्लेन करवा दी पर आगे कोई कारवाई नी हो रही इसीलिए मैंने वापस आपको कोल लगाया है मेरा फोन ज़्यादा थोड़ा जरूरी था इस वजह से मैंने आपको बोला है कहीं उसका गलत यूज़ ना हो जाए अरुणा कुमारी रास्ते में जा रही थी अचानक किसी ने जेब में से निकाल लिया पर्स में से निकाल लिया एम आई एम आई था सर और उसमें मेरे डॉकोमेंट्स काम के डॉकोमेंट्स थे अब मैं उसको है ना कैसे निकलवाऊं कोई उसका है ना गलत यूज़ ना कर ले मुझे इसी चीज़ का डर है और किसी चीज़ का डर नहीं है इसीलिए आप मेरा थोड़ा सा जल्दी है ना फोन ढूंढने में मदद करो हाँ मैं आपको फोन की डिटेल फोन पे व्हाट्सएप पे भेज दूँगी सर आपका व्हाट्सएप नंबर मुझे सेंड कर देना मैं आपको व्हाट्सएप पे फोन की डिटेल्स भेज दूंगी और आप जल्दी से जल्दी कोशिश यही करना कि मेरा थोड़ा फोन मिल जाए ये मैंने अपने सरदारपुरा से ही लिया था सर उन दुकान का नाम मोबाइल शॉप था मोबाइल शॉप करके है ऐसे तो आप

हाँ सर मेरे पास बिल उसका जो जो डब्बा था वो सब देने आप थोड़ी सी उसका फोटो वगैरह मैं होगा सेंड कर दूंगी या मैं होगा तो आपके पुलिस स्टेशन आपका आकर आपको दे दूँगी पर मेरा थोड़ा फोन मेरा फोन ढूंढने में थोड़ी मदद कर देते तो अच्छा होता आप सिम एयरटेल है मैं एयरटेल एयरटेल ही यूज़ करती हूँ आधार कार्ड भी मेरे ही है मेरे नंबर पर ही है सर यानी कंप्लेन हाँ मैंने कंप्लेन में सब कुछ लिखवा रखा है आप थोड़ा एक दो बार देख लेना आप देखोगे ना तो आपको पता पड़ जाएगा आप चेक करोगे तो कंप्लेन हो जाएगा बस मेरा यही कहना है सर कि थोड़ा सा आप है ना ढूंढने में मेरी मदद कर दो सिम नंबर सर कंप्लेंट में है कंप्लेंट आप फाइल खोल के कंप्लेंट देखोगे तो आपको उसमें सिम नंबर मिल जाएगी मेरा नंबर वगैरह आधार कार्ड आधार कार्ड वगैरह सब उसी के अंदर मैंने दे रखा है एफ आई आर मैंने दर्ज करवा रखी है सर ये मैं पाली से जोधपुर आ रही थी ना तब रोहित साइड में थोड़ा हुआ कहीं मेरा गुम हो गया मैं घर पर आई मैंने क्योंकि मैं पाली से निकली तब मैंने कॉल किया था उसको हाँ पर्स में से ही किसी ने निकाल लिया मेरे पास कोई एक लेडी बैठी थी उसी ने मुझे तो उसी पे डाउट है उसी ने निकाल लिया है हाँ ठीक है ओके

हाँ ठीक है ओके